नित्य हिकु अहिड़ी कला आहे जे ग़मीअ खे ख़ुशीअ में बदिले सघे थी नृत्य मुंहिंजी पहचान ऐं मुंहिंजी कला आहे नृत्य में सिहत जो राज़ छुपियलु आहे नृत्य पाण खे फिज़ीकली ऐं मेंटली बि सुठो रखंदो आहे नृत्य जे ज़रिए पंहिंजो ब्लड सरक्यूलेशन बि सुठी थींदो आहे ऐं पंहिंजी बॉडीअ में सुठा ऐं सकारात्मक वीचार बि ईंदा आहिनि नृत्य कंदे कंदे पंहिंजे शरीर में आराम विश्राम ऐं मज़ो बि ईंदो आहे ऐं मज़ो जी भावना बि ईंदी आहे नृत्य पंहिंजी आनंदु केंद्रीय खे बि सुठो रखंदो आहे नृत्य ऐं डांस जे ज़रिए पंहिंजे शरीर में नकारात्मक फीलिंग्स बि दूरि थींदी आहे